हैलो आं जी एह् भला ओह् रतन सनैरा होर बोल्ला दे न अच्छा अच्छा अस ना इद्धर दा बोल्ला दे न सांबै दा आं तुसें स्हेई होने न ओह् रमेश होर बोल्ला नै अस रमेश खजूरिया ओह् असें ना थोह्ड़ा ओह् चाहिदा हा सुन्ना चाहिदा हा ते भला केह् रेट चला दा ऐ ऐल्लै अ अच्छा अच्छा चलो फिर नमां गै लेई लैंदे यरो मैहंगा गै चला दा बड़ा ते लैना जादै गै ऐहा अच्छा ते फिर तुसें बनानियां न चीज़ां एह् बनाई ओड़ेओ सैट्ट बनाई ओड़ेओ ते ओह् बनाई ओड़ेओ कड़े बनाई ओड़ेओ ते नत्थ बनाई ओड़ेओ ठीक ऐ एह् किश बनाई ओड़ेओ ते जिस दिन त्यार होग ते फ्ही सनाई ओड़ेओ तुस असेंगी फोन करियै अ अच्छा अच्छा ठीक ऐ जी